औ आइयै नों क'क्राझाराव थाङाखै नामा ए औ थांनायाबो मा आङो माने बोरायनि पेन्स'न लायबासो थांनाय जायो ओरैनो जानला मानला थांनाय जाया आइयै आं ओहो बेरायहैलाबाया आङो आं बेरायाहाय ओरैनो पेन्स'न आव थांबाल' ओरै लाबाय थम फैबाय ओहो बेराया आङो थब लाबाय थब फैबाय आङो बिदिनो गारबोनाय जायाहाय गेदेरनो ओरैनो फास हाजार होनांगौ आरो बिनिफ्राय फिसौनो गारि रिजार्भ बार'स' होनांगौ बेनिफ्राय कारेन्ट बिल होनांगौ आंसो ओमफ्राय आं मा मोनजानो औ बेनो दा हनै आरो गारियाबो फाइनेन्स लाबाय मासआवनो सय हाजार हरनांगौ हाया औ आंनो आरो फिसौफोरखौबो आंनो नायनांगौ जानानै फैयो जाल्ला जाबायहाय आंहा फैसाया गोदो सिगाङाव दाननानै गारबोदोंमोन गावनो जा बख'होबाय फिसाज्ला गेदेरआनो सारि सारि खालामनो होननानै बख' होजोबनायानो आंखौ बिस हाजार गाहाम बख'नायानो आङो नङाबा बुरजा दंमोन बेंक आव दा गैयाहाय लाबोजोबनाय जाथारबाय दा मा हेल्ल' गैलाहाय जमा गैला

बहाबा थांनो गाबोन आं ए दे दे दे दोनलांनाय जागोन दे

औ गाबोन दोनलांनोसै औ औ मोननाया मंगलबारआवसो मोनो आइयै आं मंगलबारआवसो थांनो नागिरदों दे दे होनबालाय ना मंगलबारआव थांफानोसै आंजों ए दे मंगलबारआवसो नै दिनै दे दे नै आइयै दिनै साब्बिस नालाय साब्बिसाव हाबोमोन आरो फर्थ सेटारडे बोनो दिनै आरो गाबोनथ' रबिबार जाबाय आरो समबारआवबा हाबोना हाबा होननानै सानदों आङो ओमफ्राय आङो मंगलबारावसो थांनोसै दे नोंबो थांफादोना आंजों बेरायहैनो औ दे मंगलबारबो औ तिनालि हाथाय

औ औ औ दे औ जाबाय जाखोना जादिया